ہم لوگ بکری پالن کرتے ہیں بکری لے جاتے ہیں چرانے کے لیے بکری بیمار پڑ جاتا ہے دوائی وبائی چلتا ہے کان پکڑ کے پتہ چلتا ہے جو بخار ہے سوئی دوائی ہوتا ہے کتنا لوگ لے جاتا ہے چرانے کے لیے کتنا مر بھی جاتا ہے گائے بھی پالن کرتے ہیں بھینس بھی پالن کرتے ہیں دودھ دوہتے ہیں بیچتے بھی ہیں کتنا مر بھی جاتا ہے لوگ لے جاتا ہے چرا ارا کے لاتا ہے دقت بھی ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے کیا کریں ڈاکٹر بھی آتا ہے چیک کرنے کے لیے دوائی بیرو دیتا ہے غریب آدمی ہے سوئی دوا کرتے ہیں کہاں سے لائیں گے پیسہ کوڑی بہت دقت ہوتا ہے مرغا مرغی بھی رکھتے ہیں پوستے ہیں وہ بھی مر ار جاتا ہے دوائی بیرو چلتا ہے ڈاکٹر آتا ہے سوئی دوا دیتا ہے بہت دقت ہوتا ہے گائے گائے بھی پوستتے ہیں دودھ اود دوہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں مر بھی جاتا ہے دقت بھی ہوتا ہے ڈاکٹر آتا ہے سوئی دوا دیتا ہے ہم لوگ کو دھیان رکھنا چاہیے جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں ہاں جانور جاتا ہے آتا بھی ہے بہت دقت ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بکری وکری ہے اس کا بھی سوئی دوا کرتے ہیں چراتے ہیں کتنا مر جاتا ہے لوگ لے جاتا ہے چرا ورا کے لاتا ہے بہت دقت ہوتا ہے دوائی بھی جیسے آدمی میں چلتا ہے انسان اس طرح کھلاتے پلاتے ہیں بہت دقت ہوتا ہے وہ گائے مر گیا بھینس بھی مر گیا دوائی بیرو کرواتے ہیں بکرا بکری ہے بہت دقت بخار وخار آ جاتا اس میں دوائی لگتا ہے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں